وعلیکم السلام ابو کیا کیجیے گا یہاں کا بھی تو وہی حال ہے یہاں بھی جو ہے کپڑا دھونے دھونا بھی خراب لگتا ہے اور کپڑا پیلا ہو رہا ہے آئرن کی وجہ سے اور پینے میں بھی جو ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا کیجیے گا پانی آج کل کا اتنا بڑا پتہ ہے پانی جو ہے ایک یہاں بچہ کا طبیعت خراب ہوئی حالت خراب ہو گئی پانی کے کارن جو ہے پانی کے وجہ سے جو ہے بچہ جو ہے بیمار ہو گیا بہت پہلے کتنا اچھا پانی آتا تھا پہلے کتنا اچھا پانی آتا تھا کبھی کسی کا طبیعت نہیں خراب ہوتا تھا آج کل اتنا جو ہے ہو گیا ہے اس کے کارن جو ہے ہر آدمی بیمار ہو رہا ہے آئرن آئرن بہت آئرن بہت زیادہ ہو گیا آج کل اسی کارن جو ہے جو ہے برتن خراب ہو رہا آدمی کی جو ہے صحت خراب ہو رہی ہے یہاں کپڑا بھی پیلا ہو رہا ہے پورا کپڑا خراب ہو رہا ہے پانی کی وجہ سے تو سنیے آپ کے وہاں جو ہے موٹر ہے پانی والا اپنا پانی جو ہوتا ہے پانی ٹنکی جو ہے کھلا ہے اس میں سنتے ہیں پانی اچھا آتا ہے اور پینے میں بھی صحیح ہے صحت بھی صحیح رہتا ہے زیادہ بہتر ہے کہ جو ہے اپلائی والا پانی پینا چاہیے ہر انسان کو جو ہے بیمار نہ پڑے اسی لیے بولتے ہیں ہم اسی لیے بولتے ہیں پانی کو ہے اچھا سے دیکھ کے صاف صفائی پانی جو ہے اسی کو آپ استعمال کیجیے آپ کی جو ہے بار بار طبیعت خراب ہوتی ہے تو جو ہے بہتر ہے کہ جو ہے پانی صحیح دیکھ کر پئیں